حالیہ برسوں میں ہندوستانی معیشت نے نمایاں ترقی کی ہے ڈی پی میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو ملا ہے بنیادی ڈھانچے میں جیسے سڑک ریل بجلی میں زبردست بہتری آئی ہے حکومت نے میک ان انڈیا جیسے منصوبے منصوبے شروع کیے ان منصوبوں میں بے پیداوار اور بر برآمد آمدات میں اضافہ کیا ہے آئی ٹی فارما آٹو موبائل اور ٹیکسٹائل اہم صنعتیں بن چکی ہے یہ صنعتیں روزگار اور برآمہ برآمدی آمدنی بڑھا رہی ہے اسٹارٹ اب کلچر نے معیشت میں نئی روح پھونکی ہے نوجوان کاروباری کاروباری افراد نے نئے مواقع پیدا کیے انٹرنیٹ نے تعلیم صحت اور کاروبار کو آسان بنایا مالیاتی یو پی آئی پے ٹی ایم گوگل پے خدم خدمات عام کیے ان خدمات سے دیہی علاقوں دیہی علاقوں تک مالی رسائی ممکن ہوئی ٹیکس نظام کو آسان اور شفاف بنایا گیا